आं जी आं जी जनाब केह् हाल ऐ ठीक ठाक ओ में पुच्छा दा हा तुसें ई की जेह्ड़े पिल्लर बनाने एह् पिल्लर बनाने मकानै दे आं ते न्हाड़ै ई केह् स्हाब कताब ऐ किन्ना सरिया लग्गी जाह्ग भला आं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ मतलब न्हाड़ा इस्टीमेट खर्चा किन्ना किन्ना आई जाह्ग आं अच्छा चलो दिक्खी लैयो भी लायो चक्कर तुस ते दिक्खी लैयो भी टेम बनाई लैयो ते सीमेंट भला किन्ना लग्गी जाह्ग एह् ठीक ऐ अं चलो दिक्खेओ तुसें ई ठीक ऐ ठीक ओके